सारें कोला बड्डा बदलाव जेह्ड़ा असें अपनी जिंदगी च ऐइंफरमेशन टैक्नालजी दा दिक्खेआ ओह् एह् दिखेआ कि जि'यां पैह्ले अस कोई बी इंफरमेशन लैनी होऐ ओह्दे आस्तै असेंई लाइब्रेरी जाना पौंदा हा असेंई उत्थै जाइयै कताबां इशू करानियां पौंदियां हियां फ्ही ओह्दी इक टाइम लिमिट होंदी ही ते जेहदे दौरान असें उसी बापस करने पौंदा हा ते अज्जकल जेह्ड़ा इंटरनैट जदूं दा आए दा ते इंटरनैट दी बजह् कन्नै असें मतलब कुदै जाने दी जरूरत निं पौंदी अपने हत्थें उप्पर अपने फोनें उप्पर अपने घर बैठियै अपने कम्पयूटर उप्पर कुदै बी जगह् अगर अस लैपटाप लेइयै जन्ने ते उत्थै अस मतलब लाइब्रेरी कोला बी बड्डा इक पाजिटिव रिपाजटरी ऐ इंटरनैट मतलब उत्थै हर तरह दी इंफरमेशन थ्होई जंदी इक चीज ते ओह् ऐ हून कुसै बच्चे ई जां कुसै स्कालर गी कुतै लाइब्रेरी निं जाना पौंदा मतलब ओह् सारा ऐक्सैस उ'नेंई घर बैठे दे अपने हत्थै पर गै अपने फोनै पर थ्होई जंदा दूई चीज जेह्ड़ी असें दिक्खी जेह्ड़ी आईटी ने चेंज कीती ऐ ओह् ऐ साढ़ै हिंदोस्तान च यूपीआई यूपीआई जेह्ड़ा ऐ ओह्दी वजह् कन्नै अज्ज तुस अपनै अकाउंट गी तुस अपने फोन उप्पर कनैक्ट करियै बड़ी सारी ऐप्स न जि'यां मतलब गौरमैंट दी ऐप ऐ बीम यूपीआई ओह्दे कन्नै तुस कुसैई बी चाहो ते पेमैंट कुसै बेल्लै करी सकदे ओ हून तुसें बैंक जाने ई जरूरत निं ऐ हून तुसेंगी नैफ्ट करने दी जरूरत निं ऐ हून तुसें मतलब छड़ा फोनै उप्परां इक बारी तुसें अपने बैंक अकाउंट गी लिंक करी ओड़ेआ इक ऐप कन्नै ते बस उस ऐप कन्नै तुस कुसै ई बी इनस्टैंटली मतलब जकदम उस्सै बेल्ले जेह्ड़ा पेमैंट करी सकदे ओ ते त्री जेह्ड़ी असें दिक्खी ऐ जी मतलब पैह्ले दिक्खो अस निक्के होंदे हे ते साढ़े घरै इक्कै चैनल आंदा हा जी डीडी दूरदर्शन बस जी ओह् सवेरे चैनल जेल्लै आना ते कदें ओह्दे पर कार्टून कदें चित्रहार ते ऐत ऐतवार इ'यां हप्ते इक दिन जेह्ड़ा ऐ ओह् फिल्म आंदी होंदी ही अज्ज दी डेट च तुस मतलब कोई बी कनटैंट कुदै दा बी चूज करना तुस करी सकदे ओ ते ओह्दे आस्तै बी मतलब सौ तरह दियां कम्पनियां न जेह्ड़े अपने अपने चैनल मतलब तुसेंई दिंदे न जि'यां पैह्ले केवल आह्ला हा केवल आह्ला थुआढ़े कोला पैह्ले मतलब पंज सौ रपेआ लैंदा हा कोई चार सौ लैंदा हा फ्ही आई जाइयै दो सौ रपेआ अज्ज दी डेट च तुस पंज सौ रपेऽ च तुस कोई पंज सौ चैनल दिक्खी सकदे ओ ओह् बी अपनी मर्जी दे जेह्ड़ा तुसेंई चाहिदा तुसें ओह्दे गै पैसे देने फालतू दे पैहे निं देने एह् त्रै चीजां जेह्ड़ियां न एह् सारे कोला बड्डा मेजर आईटी दा चेंज ऐ असें अपनी लाइफ च दिक्खेआ